हांव एक शिक्षक विश्वविद्यालयांत संगणक शास्त्र शिकयतां म्हगेले विद्यार्थी जगाच्या हर शारांनी ओके हर देशांनी आसात अत्यंत बऱ्या जाग्याचेर आसात हाचो म्हाका खूब अभिमान आसा त्या शिवाय हांव कोंकणी मनीस कोंकणी भाशेचेर खूब मोग म्हज्या कुटूंबानूय तें आसा आनी कोंकणी भाशेक डिजिटल युगान व्हरपाक म्हज्या हातांतल्यान जें थोडें योगदान जालां ताचोय म्हाका खूब अभिमान आसा